जों ना हमनायाव एबा हमनो थांनायाव गोबां मुवाफोर जोंजों लोगोसे जों लांफायो बे मुवाफोरा जाबाय जेखाइ खबाइ खदाल सिखा खखा सेन बिसोर मुवाफोरखौ जों ना हमनायाव लांफायो आरो बेफोर मुवाफोरखौ जों ना हमनायाव लांफायाबोला जों नाखौ मोनबोनाय नङा आरो जों सारनोबो हमनोबो जों खस्थ' जागोन ना हमनायाव खबाइ आरो जेखाइखौ जोङो लांथारो आरो खबाइ आरो जेखाइखौ जों बांसिन बाहायनाय जायो जेखाइखौ आलियाव दोननानै दैखौ सारसनो आरो नायाबो थांफायो खबाइखौ जों ना लानो थाखाय बाहायनायजायो आरो खदालखौ जों आलि खोथेनो थाखाय ना हमनायाव बाहायो आरो सिखाखौ जों जाबोर जेंसिफोरखौ जों दानस्रांनो थाखाय बाहायो जाहाथे जाबोर जेंसि गैयाजासे नाखौ मोजाङैनो हमनो हानायबायदि आरो खखा आरो सेनखौ बांसिनै दुब्लिफोराव दलर दोननानै हमनाय जायो आरो जेबोला नाया सेन आरो खखायाव हाबो ओंखारफिननो लामा गैयैलाय खखायावनो आरो सेनावनो थानाङो आरो बे खका सेनफोरखौ जों जेब्ला दोननानै गोबाव दोननानै जों बोखां हैयो ना हाबबोला जों ना मोनबोयो बेफोरबायदि गोबां आगजुफोरजों जों जोंनि गामिफोराव जोंनि ओनसोलफोराव जों ना हमो आरो बिसोर मुवाफ्रा गुबुन मुवाफोरजों रुजु जाया मानोना बे मुवाफोरखौ जों ना हमनायाव बाहायो